हाँ नमस्ते भैया हाँ कहै छलहुँ जे एगो हमरा समस्या भऽ रहल यऽ हमर नाम विक्रम भेल विक्रम कुमार राय पहचानैत हैब हाँ हाँ हाँ हमरा साथ दिक्कत ई भऽ रहल यऽ कि जे रनिंगके जे प्रैक्टिस करै छियै दौड़ै जे छियै दौड़ै जे छियै से एगो तऽ समस्या ई यऽ जे बहुत जादा जे छावामे जे प्रॉब्लम यऽ जाहिसँ बहुत जादा दर्द बढ़ि बढ़ि रहल यऽ आओर आओर जे छै से दौड़लाक बाद दौड़लाक बाद जखन बुझियौ जे पहुँच जाइ छियै स्टॉप जखन करै छियै जखन रुकै छियै तब यानि बहुत जादा हम दम फुलऽ लगैए बहुत जादा दम फुलऽ लगैए तऽ एकर एकरा लेल किछु उपाय बता दी जे हम एकदम सही तरीकासँ अपन खेल जारी राखि सकी

हाँ हाँ हाँ

जेना जेना जेना पहिले एक किलोमीटर हल्का कनि स्पीड रखनाइ छै दोसर किलोमीटर कनि बढ़ेनाय छै तेसर किलोमीटरमे आओर कनि बढ़ेनाइ छै एनाही मतलब स्टेप बाइ स्टेप चलनाए छै वेह कहै लऽ चाहै छियै हाँ हाँ

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ बहुत अच्छा लागल जानकारी देलहुँ अइके लए कऽ परेशान जरूर छलौ हँ हम हम नहि हमर साथ साथ आओर जते साथी सभ छथि सेहो परेशान छलथि सभ चाहै छलथि जे कोजरा कोच सर सरसँ बात हेतै कनि हुनकासँ बात कयल जेतै आओर अपना समस्य समस्या समस्याके लेल बतायल जेतै आओर साथे साथे एगो चीज आओर कहऽ चाहब जे ने किनको किनको ने दौड़लाके बाद हम देख रहल छियै हमरा नहि भेल हँ नइ ये किनको किनको दखै छियनि जे उल्टी भऽ जाइ छनि दौड़लाक बाद उल्टी भऽ जाइ छनि तऽ केना मतलब अइके लेल की बताबै लऽ चाहै छी अहाँ

अच्छा अच्छा अच्छा आओर ठीक छै ठीक छै बहुत बहुत धन्यबाद हमरा जानकारी देलहुँ